म्हगेलो फस्ट प्रोडक्ट आसा गॅस पॉझिटिव एक्सर्पियन्स हांव तुमकां सांगतां गॅस सिस्टम आयिल्ल्यान खुबशें बायलांक फायदो जाल्लें आसात पयलें बायलांक चुलीचेर म्हणल्यार रादंनीचेर लांकडां घालून रांदचें पडटालें थोडीं बायलां जीं रानां वचूं शकनात ती बाबडीं कोणाकय प्लिज गो म्हाका थोडीं लांकडां हाडून दी गो म्हाका लांकडां ना गो फाल्यां जेवण करपाक जांवचें ना गो अश करून कोणाकय सांगून ती लांकडां हाडून घेताली तातूंत तर वली बीं उरलें तर अजिबात तो उजो पेटप ना तो उजो पेटप ना बायलां घामाघूम जावप फू मारून मारून थकप पोटान दुखप मागीर तो धुंवर जालो काय ना त्या धुंवरान मागीर तोंडांर खाक येवप थंडी जावप कफ जावप सुको अश करून बायलां बाबड्यांक खूब त्रास जातालें आनी जीं बायलां लांकडां हाडूंक शकतात रानां वचून ती बायलां रानांत वताली बेग बेगीन रांदप जेवप न्हिदना आसतना बाबडी रानां वचप कित्याक काळोख जातगीर मागीर रानां वचपाक मेळना न्ही आनी पंगडान वचप खुबशीं बायलां एक जावप वचप कित्याक बरोबर गेल्यार वाटेर रानां समज एक वाघ दिश्टी पडलो कसलें जनावर दिश्टी पडलें जिवाणें दिश्टी पडलें तूक भयन दिसना न्ही सगळीं पंगड एक जावन एक तर ताका प्रतिकार करूं शकतात किंवा धांवत सगळीं मेळून बोवाळ मारून घर येवपाक शकता अशें करून बायलां रानां वचून लांकडां जमयताली थंय एक करून दवरप मागीर थोड्यां दिसांनी ती मातशीं थंय सुकलीं वयर वचून तीं हाडप वजें बादून सकल हाडून मागीर ताजें तुकडें करून ल्हान ल्हान वजीं करून दवरप आनी ती मागीर जास्त करून पावसाळ्यांत ती भतर हाड्न घालप आनी मागीर तीं उज्या रान्नीक घालप रान्नी समज तातून एक सुद्दां लांकूड वलें उरल्यार पेटना जाल्यार फुं मारून मारून मारून बायलां बाबड्यांक पोटान दुखप थकप आनी बायलां बाबडी बेगीन जेवण जायना म्हणून सामकी तळमळप कित्याक बेगीन तर जावपाक जाय बेगीन सकाळ फुडें एक आपल्यालें भुरगें घोव खंय ऑफिसाक वचपाचो भुरगीं शाळें वचपाचें ताका बेगीन दिवपाक जाय जाल्यार थंय पेटना जायत तर सामकें आबूज जावप घामाघूम जावप आनी बेगीन तें धुंवर सगळ्याक पसरतलें रांदचें कुडींभर पसरप मागीर थंय त्या हातूंतल्यान भायर वचप भायर गेलो काय ना मागीर थंय हव दुशीत जावप सगळ्याक धुंवर पसरप अशें करून करून चुलीचेर रांदतना खूब बायलांक त्रास जातालें आता गॅस सिस्टम आयिल्ल्यान बायलांक जाय तशें सिलिंडर रातचो तर बंद करून दवरल्लो सकाळ फुडें ऑन केलो बारीक बटन करून ताजेर च्या दवरल्ली एकाचेर दूद दवरल्लें च्या जाली दूद जालें म्हणटगीर गरम उदक इल्लें तापोवपाक परत आनीक जाय जाल्यार दवरल्लें मागीर एकाचेर तुका भाकरी करपाक आसल्यार चपाती करपाक आसल्यार तुयेन तयारी केली बारीक करून तवो दवरल्लो आनी मागीर ताजेर बेग बेग्यान आपलें रेडी जाल्ले पीट जावं चपातेचे पीट लाटून भाजलें बाकरी घाली अश करून आपूण सुशेगसाणिन करूं मेळटा आनी समज कोणाक बेगीन वचूं जाय जाल्यार गडबड उरना बारीक करून गॅसार दवरून बी किंवा मोटो करून गडबड आसल्यार करून फटाफट करून दिवपाक मेळटा ना जाल्यार बेगी बेगीन करून दिवपाक मेळना जाल्यार ती तशीं उपाशीं वता पळय शाळेक बालवाडीक सगळें गॅस आशिल्ल्यान किद जाता सिस्टमेटिक बायलां बाबड्यांक रातचें सुद्दां टेंशन जातालें फाल्या सकाळीं चूल पेट्टली न्ही लांकडां पेट्ट्ली न्ही ना जाल्यार मगें बाय बाब उपाशीं उरचो पडटलो घोव मागीर तापतलो बेजारतलो तुगेलें जायना म्हण हिं गॅस सिस्टम आशिल्ल्यान कितेंय तूं बेगीन कितलेंय कशेंय उटलें तरी तूं वेवस्थीत करून दिवपाक शकता तशेंच मगीर गॅस सिस्टम आशिल्ल्यान तूं बारीक करून दवरून दुसऱ्यां कामांक वचूं शकता दुसरें काम तूं तितलें टायम भितर करून येवन च्या शिजली काय दूद जालें काय अशें पळोवपाक शकता कितेंच वायट जांवपाचो हुस्को ना खराब जावपाचो हूस्को ना तशेंच चुलीचेर एक किदें पदार्थ करतां जाल्यार खूब वेळ लागतालो मातसो उजो मोटो केलो करपवप मातसो बारीक केलो तें जावप ना एक एकदा तें सारकें शिजना जाल्यार बेळशेवप गॅसाचेर वेवस्थीत बारीक केलो मध्यम केलो मोटो केलो अशें करून रांदपाक मेळटा तशेंच कितेंय रांदन्नी वयली पळय तीं आयदनां आसात तीं अशीं जाताली इतलीं घस मांडटाली आमचें हात सुध्दां तें सगळें काळें जावप खंय भायर सरपां उरल्यार तें हात आनी कोणाक दाखोवपाचें उरना आशिल्लें आनी तशेंच आयदन खराब जावप बोथो पडप करपवप पाड जावप आता गॅस सिस्टम आयिल्ल्यान शक्यतो आयदनां खूबशीं बरीं उरतात आनी करपनात पूण बारीक करून दवरूंक जाय अश करून गॅसा वयल्यान खूब फायदो जाल्लो आसा गॅस सिंलीडर मात यादीन ऑफ करून रातचो दवरूं जाय पूण गॅस सिंलीडर आयिल्ल्यान बायलांक आमचें खूब फायदो जाल्लो आसा खूबशें सोपें जाल्लें आसा आमी म्हणून हो गॅस हो येत साकून खूब बरें जाल्ले आसा देव बरो करूं